जय झूलेलाल झूलेलाल जो ई तेहवार चालीहो नाले सां थींदो आहे जेको चालीह ॾींहं जो हूंदो आहे अन हुन में असां सिंधी चालीह ॾींहं जो विर्तु रखंदा आहियूं चालीह ॾींहं जो विर्तु रखी करे ने राति जो असां चालीहो करे ने मतलबु प्रसाद करे ने हुन जी रोटी खाईंदा आहियूं चंडु ॾिसी करे ने उहो चालीहे ते असां चालीह जे चालीह ॾींहं अखो विझण वेंदा आहियूं अने अखे में असां दरिया ते वञी करे ने अखो विझंदा आहियूं हुन में अखे में हूंदा आहिनि चांवर खंडु लौंग एलाची ई सभिनी जो ई सभु पंज शयूं मिक्स करे हुनजो उहो असां दरिया में अखो विझण वेंदा आहियूं चालीह जे चालीह ॾींहं अने सिंधी में कहिड़ा कहिड़ा सभु न पर कहिड़ा केहिड़ा अहिड़ा हूंदा आहिनि त जेको चालीह जे चालीह ॾींहं चप्पल तलक बि न पाईंदा आहिनि मतलबु हिकदमि पको चालीहो रखंदा आहिनि जे चप्पल न पाईंदा आहिनि मतलबु इलाही पूरो तरह सां उहो चालीहो पको चालीहो मल्हाईंदा आहियूं इहो हुन में छाहे चालीह जे चालीह ॾींहं झूलेलाल जा भॼन कीर्तन चालू ई हूंदा आहिनि दरिया ते राति शाम जो पंजे खां राति जो देरि देरि ताईं झूलेलाल जा भॼन कीर्तन पोइ दरिया में अखो ई सभु चालू हुन जो आहे ने लास्ट में जॾहिं झूलेलाल जी आरती थींदी आहे तंहिं खां पोइ परसाद वरसाद विराईंदा आहियूं हुन में असांजा इलाही सिंधी पार्टीसिपेन कंदा आहिनि अने इलाही अहिड़ा सेवादारी हूंदा आहिनि जेको आहे न प्रसाद ॾींदा आहियूं मतलबु हर कोई बि दर दरिया में अची करे ने कोई बि अहिड़ो सिंधी माण्हू न हूंदो कहिड़ो बि अहिड़ो ग़रीबु माण्हू न हूंदो जे ख़ाली पेटु वञे झूलेलाल जी दया सां उहो हर कोई माण्हू जेको बि दरिया ते अचे थो या झूलेलाल जा दर्शनु करण बि अचे थो न उहो हर कोई पंहिंजो पेटु भरे करे न वञे तो हुनजी दरॿारि में हिक हुनजी दरिया ते अची करे ने न केर बि ख़ाली हथु या ख़ाली पेटु नथो वञे हर कोई पंहिंजो पेटु भरे ने वञे थो अने पंहिंजी झोली भरे ने वञे थो मतलबु कहिड़ो बि असांजे सिंधीअ जे भॻवान में जो झूलेलाल आहे हू कॾहिं बि कंहिंजी ख़्वाईशूं अधूरी रही हुजे अहिड़ो कॾहिं न हूंदो आहे मतलबु हर कोई चालीहो पाड़े करे ने चालीहो रखी करे ने झूलेलाल वटि वेंदो आहे